आबादारिफ्रा आबादारिफोरा एबा न' उनथिंनि सिथ्लायाव दाउ फिसिग्राफोरा जाबाय जेनेबा दाउखौ औ न'आवनो दोननानै ओ फिसिनाय जायो जेनेबा दाउफोरखौ औ आबादारिफ्रा जोबोद जोथोन लानाय जायो जेनेबा बेफोरखौनो दाउफोरनि खिफोरखौ सुनानै दाउ गग्राफोरखौ उनथिंनि उनथिंनि दाउ उनथिंनि सिथ्लायावसो दोननाय जायो जेनेबा बेफोरखौ सिखोन साखोनै साफा खालामनाय जायो सुनाय जायो दाउफोरखौ दाउखिफोरखौ बेफोरखौ सिबगारनाय जायो आरो दाउ फिसिनायाव जोङो जोबोर जोथोन लानांगौ जायो बेफोरखौ बेफोरो दाउफोरखौ फिसियोब्ला जोङो जोबोद मुलाम्फाबो जायो बिनि थाखायनो जोङो दाउखौ फिसिनो जोबोद मोजां मोनो जेनेबा आबादारिफ्राबो जोबोद खस्थ'यै दाउफोरखौ फिसि आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ'यै गावसोरबो खामानि मावनानै हाल खदाल जेनेबा माइफोर गायनाय आबादारिफ्रा गावसोरनो खस्थ' मावनानै दाउफोरखौबो जोबोद जोथोन लानाय जायो जेनेबा बेफोरखौबो नायफा नायफा खालामनाय जायो बेफोरखौ सुखुवा सुखुवा दाउखिफोरखौ सुखुवा सुखुवा गारफा गारफा खालामनाय जायो आरो गावसोरनि दाउ दाउ फिसिनाय हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय बिसोरखौ जरा नागिरनायाव जरा नागिरनायाव हेफाजाब होयो जेनेबा गुबुन जेनेबा दाउफोरखौ दाउज्ला दाउज्ला होननानै बिसोरखौ बिदै दैहोयो बे बिदैजोंनो बिदै दैहोयो दाउजो दाउज्ला फिसियोब्लासो दाउजोआबो बिदै दैगोन बेफोरखौनो बिसोरो माबा आबादारिफ्रा बेफोरखौ नायनानैनो दाउफोरखौ फिसिनाय जायो आरो फिसाफोरनिफ्रायनो बिसोरो दाउफोरखौ गोरलै गोरलैनिफ्रायनो जोथोन गोरलैनिफ्रायनो जोथोन खालामनाय जायो फिसानिफ्रायनो जेनेबा दाउफ्रा माबोरै थादों मा मोनजादों मा मोनजायाखै आदार मोनजादोंना मोनजायाखै बेफोरखौ जोथोन लानाय जायो जोङो दाउ फिसियोब्ला जेनेबा दाउफोरखौ जोथोन लायोब्ला जोङो जोबोद मुलाम्फा जायो दाउफोरखौ फिसिनायाव जोङो दाउफोरखौ फिसिनानैनो जोङो फाननानै जेनेबा बेफोरखौनो जोङो बिनिफ्रायनो फाननानै जोङो फैसा मोनो मुलाम्फा जायो दाउदैफोरखौबो दैहोना दाउदैफोरखौबो जों फाननाय जायो बिनि थाखाय बेफोरखौ फाननानैनो जोङो न'खराव आबादारिफ्रा मावनानै जाग्रा जेनेबा माइ गायग्रा खामला हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरा बेफोरखौ फिसिनानैनो जेनेबा ओंखामफोरखौबो ओंखाम बोथिसेखौ बायनानै जानो हायो जानो हायो बेफोरबायदिनो आबादारिफ्रा जेनेबा दाउफोरखौ बांसिन जोथोन लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जरा नागिरनायावबो बिसोरो जोबोद हेफाजाब होयो जेनेबा गोगो दाउ दाउज्लाफोरखौ नागिरनानैनो बिसोरो जेनेबा बिसोरो फिसिनाय जायो दाउजोफोरनो हेफाजाब होनाय जायो बेबायदिनो जोङो दाउफोरखौ दाउफोरखौ गोरलैनिफ्रायनो जोथोन लानानै जोङो दाउफोरखौ फिसिनाय जायो बिसोरो आरो जों बिसोरो आबादारिफ्रा नायफा नायफा दाउफोरखौ सामलायनाय जायो जेनेबा बिसोरो जिबौफोर जुनारफोर माबाफोर सैमाफोर अरनो फैदोंब्ला बेफोरखौबो होसोनानै होयो बिसोरखौ सैमाफोरखौ होखारहरनाय जायो जिबौफोरखौबो नायनानै जेनेबा बिसोरखौ आलदा जायगायाव मोजां जायगायाव दोननाय जायो मोजां जायगा बिनिखायनो फिसिनाय आदार बिसोरखौ जाहोनाय आदारफोरखौबो जोङो मोजाङै मोजां नायफा नायफा जाहोनाय जायो आरो दाउफोरनि आदारफोरखौ जोङो मा माखौ होनाय जायो होनोब्ला जोङो माइरंखौ होनाय जायो ओंखाम होनाय जायो एंखुर होनाय जायो आरो बिसोरो गावसोरखौनो गोरा खालामनानै लाखायो गोरा खालामनानै लाखायो दाउफोर दाउफोरा हाग्राफोर जानानै गावसोरखौनो हाग्रा एम्फौ एनला जानानैनो दाउफोरा गावसोरनो गावसोर गोरा जानानै थाखायो बिनिखायनो जोङो दाउफोरखौ गोरलै फिसाफोरनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ गिदिर देरजासिम माबायदि थांनांगौ बेफोरखौ नायै नायै दाउदै दैजासे आरो जोला जरा नागिरनायाव जोङो बे दाउखौनो हो नायनानै हेफाजाब खालामनाय जायो बेनोसै